नमस्ते हाँ नमस्ते और

मैं तो गोआ से बोल रही हूँ हाँ हाँ सारे लोग मेरा नाम आशू पाण्डेय है हाँ और मैं एक मतलब ऑफिस खोल रही हूँ मतलब का हाँ उसमें मतलब आपको यही जो आई टेस्ट लगाना है कैसे करना है तो ऐसे में ही तो मतलब यही सब आप हमारे यहाँ आ आ कर कर दीजिए मतलब जो होगा उसको देंगे दिहारी तो हाँ तो कल से वह हाँ हाँ वह हाँ आवाज़ दि हाँ आवाज़ भी कट कर ही थोड़ा आपकी हाँ तो आप सब हाँ सब आ रही हैं आप लोग अच्छा अच्छा ठीक है हाँ तो हमारे लिए दो ढाई रुपये की आलमाटी है या मतलब यह चिरेता से मतलब बढ़िया लाईट लगानी है जैसे कि आराम से देखिए आराम से काम कर सकिन नहीं तो तकलीफ़ हो जाती है हाँ

हम लोग नहीं

बोलिए हम नहीं माँ वह क्या सब है तभी फिर कुछ और माँ कहियोन ए फॉर आजैयो एक कुवार है मेरा हँ मेरे गाँव का नाम शिव कुवार है मेरा नाम आर सी पाण्डेय है आप यहाँ आएँगे जैसे रोड पर नहीं घर मालूम रहेगा तो हम आप कॉल करेंगे तो हम आपको बता देंगे आकर ले जाएँगे घर से

हाँ स्कूल

आओ ठीक है हाँ हाँ ठीक है शाम तक आना ज़रूर बोलना वहाँ पर क्योंकि ज़रूरत है अच्छा फोन ठीक है हाँ हाँ ठीक

आपको मम्मी स्मार्ट नहीं ठीक ठीक है तब तो ठीक हँ ठीक है नमस